साढै जम्मू कश्मीर दे बिच भांति भांति दे लोक रौंह्दे बक्खरे बक्खरे धर्म गी मन्नने आह्ले लोक रौंह्दे जि'यां हिन्दू न ओह् वेदास गी मनदे श्री मद्भगवतगीता होई जि'यां जेह्के राम दासिये आई गे उसदे बिच सारे लोक जेह्के श्री मद्भगवत गीता गी मनदे ते कन्नै वेदास गी मनदे ते जेह्का कुरान ऐ उसी मुसलमानें द्वारा मन्नेआ जंदा ऐ जि'यां उसदे बिच्च आई गे गुज्जर बकरबॉल कम्युनिटी जेह्की होंदी ओह् उसी मनदी जेह्के क्रिश्चियन वाईबल गी मनदे ते जेह्के साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच्च तरह तरह दे लोक अपनेअपने बक्खरे बक्खरे धर्म गी मनदे ते सारे गै सारे गे बक्खरे बक्खरे जेह्के न अपने अपने धर्म गी अपनाइयै रखदे ते जेह्के ओह् न मुस्लिम ओह् भुखारी शरीफ ते जेह्के तिरंजी शरीफ न उ'नेंगी गी बी मनदे जेह्के हिंदू न गीता बिच जि'यां मंत्र होइये इं'दी इं'दी क्हानी जि'यां राम भगवान होई गे कृष्ण भगवान होई गे हिंदू दे ते जि'यां बक्खरी बक्खरी कम्युनिटी ऐ सारें दी ते सारे अपने अपने धर्म गी मन्नी सकदे इसदे च कोई नीं ऐ अपना इक गै धर्म मन्नी सकदा अपने अपने धर्म गी कोई बी मन्नी सकदा ते